होट गारिया लाखि गारिया गारिया बहा थाङामोन नोंलाय मा लायदोंमोन मानो हेलमेट गानाखै नोंलाय हेलमेटजों नों बे खानाय स्टाइलआ बायजानो गियोना मायो नों मानो हेलमेट गानाखै खर'आ बेसेबां सेफ्टि लाखियो हेलमेटखौ गान्नांगौ ओमफ्राय लाइसेन्स दंना गैया नोंनावलाय लार्नार दंना गैया लार्नार लार्नार लार्नार लार्नार लाइसेन्स दंना गैया नोंनावलाय लाइसेन्स बानायदों माने लार्नार लाइसेन्स बख'नानै लायाखै दाबो गारिया नाम्बारा बुंलाय नाम्बारा

र' नायनि आं माथो इन्सुरेन्सबो गैया गारियालाय नोंनालाय इन्सुरेन्स फेल जाबाय इन्सुरेन्स फेल जाबाय नोङो बेयावनो एसे होलांनो ना कर्टआव थांनो नोंलाय नोंनाथ' बिराट बुरजा नांसिगोनलै चालाना लाइसेन्सनिबो नांसिगोन इन्सुरेन्सबो नांसिगोन पलिउसनबो नांसिगोन आरो हेलमेटनिबो नांबावसिगोनसो नोङो कर्टआव हैनोना मा खालामनो होनबा कर्टआव थाङोबा दे नोंनाव लेखा सफैसिगोन कर्टनिफ्राय आङो चालानखौ बानायखाबाय नै हेलमेट गैयालासिनो गारिखौ सालाय नाङा दे